औ औ औ आमफ्राय ए औ औ नंगौ नंगौ आमफ्राय नांगौमोन नामा नोंनो माबाफोर सना औ जागोन जागोन मोनगोन दङ आमफ्रा मोनबेसे नांगोन नोंनोलाय मोनबेसे नांगोन सना बे माबाखौ अरदार खालामगोना जागोन जागोन

आमफ्राय माब्लासिमाव नांगोन नोंनोलाय बिसि गोबाव सिमाव जागोन दे हागोन आरामसे हागोन आमफ्राय बिनि माबाफोरखौ नोङो नांगौमोन नामा मिथिनो लुबैदोंमोन नामा बेनि माखासे माबाखौ दामफोरखौ औ औ औ बेनि माबायाथ' दिजाइन स्टइलफ्रा जेखुनु जाया मोजाङानो गाननोहाय आमफ्राइ जेखुनु जाया गोबां मानसियानो लांनानै मोजां होनो आरो होननायालाय गासैबो हामजाजोबो आमफ्राइ नोंबो हामजागोन खोमा बेनि डिजाइनफोरखौ बे नों होननाय बायदिनो सेमखा

ए औ जागोन साइसआलाय साइखा गासैबो बिदिनोखा मोजाङानो गासैबो साइसानो

आमफ्राइ बाय बायनाया दामखौ सोंदोंमोन नामा नों ने दामा बे फान्नाय माबायानो जेखुनु जाया रेदआनो आरो जेखुनु जाया बिदिनो पास हाजार सयहाजार बेनिफ्राइ स्टार्ट आरो जागायनानै ओरै गोजौआव माखौ होनदोंमोन बे सेन बे पास हाजारनिफ्राइ ओरै गोजौआव थांगोन आरो बा रोजानिफ्राइ औ दे दे